ہیلو عامر ٹراویل ایجنسی سے بات ہو رہی ہے سر میں نے آپ کو کال اس لیے کیا ہے کہ مجھے آپ کے یہاں جو مختلف ٹیکسیاں سواریاں ملتی ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے اصل میں مجھے سفر کرنا ہے تو کیا آپ کے یہاں اوڈی گاڑی مہیا ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ مجھے جو سفر کرنا ہے تو یہاں بخشی تالاب سے تمبور کا سفر کرنا ہے ایک سو پچیس وچیس کلو میٹر کے فاصلے پر ہے یہ تو اگر یہ جو مل سکتی ہو تو بتا دیجیے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ کون کون سی جو ہے گاڑیاں آپ کے یہاں مہیا ہو سکتی ہیں اس کی تفصیل بھی بتا دیں ہمیں کیونکہ اور بھی چاہیے کئی گاڑیاں بک کرنی ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ہمیں گاڑیاں چاہیے ہے یہ اگلے مہینے پانچ دسمبر کو چاہیے اگر پانچ دسمبر کو مہیا ہو جائیں تو پھر بہت بہتر رہے گا ہمیں پانچ دسمبر کو چاہیے تو جیسا ہو آپ اپنے اس میں دیکھ لیجیے اور مجھے اس بارے میں اطلاع کر دیجیے شکریہ